अ नोङो माबानि खख्लाबारिनि ना बेफारिमोनना औ ना नांगौमोन आंनि बिनानावनि हाबा दंमोन राङापानियाव बेयाव आङो नाया ओरैनो माबायदि माबायदि नाया दङ ओइ रौआ दंना गैया रौ नाया आंनो रौजों लोगोसे माबा रौ मिरगाबाबो जागौमोन आरो मिरगाबाबो मिलायनानै हरोबा बेसेसो लागोन बायदि अ अ ओं बाकसानिनो आं हाबायाथ' गिदिरानो जागोन जोंहा नानि सासेल' नालाय नानिजों आंजों ओमफ्राय बिनि थाखायनो दा नानिल'सो नालाय कुविन्टेलसेआव कुविन्टेलसेसो नांगोन बायदि हाबाया गिदिर जाहैगोन नालाय दे अननानै इसे खम खालामनांगोन आरो ओं इसे मोजां मोजां नाफोरखौ हरदो आं खोन्थाहरगोन दे होनबा दाहाय

अ रौखौनो दोन आंनो अ डेटआथ' जानुवारियावसो जागोन ओं बांद्राय गिदिरथारखौबो नाङा अ दे दे मोजांबा औ